हमर क्षेत्रमे शैक्षणिक मतलब पढ़ाइ लिखाइ निजी भी होइ छै आओर स टेक्निकलसँ भी होइ छै आओर गाँव घरमे बच्चा सबके पढ़ाइ लिखाइ एक प्रकारके होइ छै जेना विश्वविद्यालयमे होइ छै इसकुलमे होइ छै आङ्गनबाड़ीमे होइ छै ई सब स्थानपर शैक्षणिक काज होइ छै अइमे धियापुता सब पढ़य छै लिखय छै आओर कम्प्यूटरके युग भऽ गेलै हन ओइसँ टेक्निकलसँ भी पढ़ाइ लिखाइ करय छै कलाके भी विशेष महत्व देल जाइ छै